मध्य प्रदेश में कई तरह की फसलों को हम देख सकते हैं जैसे कि सोयाबीन धान मक्का अरहर मूँग उड़ड ज्वार बाजरा कोंदू कुटकी तिल कपास और गेहूँ चना मटर मसूर सरसों गन्ना आदि कई प्रमुख फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में की जाती हैं और अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की जाती है तो वो मैंने देखा है कि जहाँ तक है सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सफल फसल होती है जो खरीफ मौसम में हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है जो लगभग साठ या एकसट लाख एकड़ में बोई जाती है इसके अलावा और भी कई फसलें हैं जो सोयाबीन खरीफ मौसम में बोई जाती हैं जैसे धान मक्का मूँग ज्वार वगैरह जो हमें देखने को मिलता है और पहले के दौरान में काफी बदलाव आए हैं पहले बीस प्रतिशत लोग करते थे अभी उसको बढ़ाकर

हमें ऐसे जिले देखने को मिलेंगे जहाँ पे कम फसल पाई जाती है कम होता है और अगर हम बात करें कि तक तौर तरीके और तकनीकियों की तो पहले के जमाने में अपने दादाओं के जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थीं जिससे खेती होते थी बैल होते थे बैलगाड़ी होती थी उनसे किया करते थे लेकिन आज के जमाने में ट्रैक्टर आ गया है सील्डर और भी कई मशीनें आ गई हैं प्लाऊ वगैरह जिससे मशीनरी ऐसा आ गया है जिससे कि हमें फसल करना बहुत आसान हो गया है और ऐसे जैसे कुछ सिंचाई के संबंधित में भी आ गया है पहले करना पड़ता था अब बहुत सारे ऐसी मशीन आ चुकी हैं जिससे सिंचाई ऑटोमैटिकली हो जाती है पहले हर खेत में कुआं नहीं होता था अब हर खेत में कुआ है नहर निकली है सरकार ने भी कई ऐसी इस्कीमें लागू कर दी हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है